पयलीं कोंकणी भाशा फक्त गोवानूच उलयतालीं पण आतां ती थोड्या मेंगलोरच्या भागांत सुद्दां उलयता पूण तांची मातशी भाशा उलोवप कोंकणी वेगळी आसा कर्नाटकांत सुद्दां थोड्या जाग्यार कोंकणी उलयतात तशेंच मायक्रोसॉफ्टांत सुद्दां आतां कोंकणीचें वर्जन आयलां तसोच तातूंत सुद्दां आतां अपडेट जाला कोंकणी ही लँग्वेज